میں نے ایک آڈیو بک لی تھی اس کو سنا بہت اچھا ایکسپیریئنس رہا بہت مزہ آیا سن کے اور اس کے ساتھ جو سننے کی وائس کوالٹی اور اس میں سمجھنا اور سکون سے بولنا یہ ساری چیزیں بہت اچھا ایکسپیریئنس دیا مجھے بہت مزہ آیا اس کو سن کے